साढ़े टैम दा ते अजकल्ल दे बच्चें दे टैम दा बड़ा फर्क ऐ ते साढ़े टैम च केह् होंदा हा कि कोई लब्भी गेआ कोई उस्सी राम सत्त करो चरणवंदना करो बड्डा लब्भी गेआ कोई उस्सी चरणवंदना करी ओड़ी निक्का लब्भेआ कोई अपना हानी त्रानी लब्भी गेआ उस्सी राम राम करी ओड़ेआ कोई उ'ऐ जनेहा लब्भी गेआ कोई नीच जाति आह्ला लब्भी गेआ उस्सी नमस्ते करी ओड़ी पर अजकल्ल दी जेह्ड़ी जनरेशन ऐ जां बच्चे न अजकल्ल दे उ'नेंगी ते उ'नेंगी केह् सखाना ओह् ते साढ़े जनरेशन दे बराबर ते होई गै नेईं सकदे कि निं होई सकदे कि उ'नेंगी ते इक फोन चा गै पैहला टाईम निं लगदा फोन गै निं फोन जेह्ड़ा दिखदे उं'दे कन्नै गलत मैसेज जा दा उ'नेंई ऐं नां कुसै गी बलाना कोई आया कोई घर बी आए दा होग कोई अपना रिशतेदार बी आए दा होग कोई ओह्दे कन्नै बोलना निं जां कोई अपना सज्जन मित्र आई गेआ होग बस उ'नें अपना फोन कन्नै मैसेज अपना फोन कन्नै गै मजा लैना ऐं उ'नें केह् संस्कार करने साढ़े टाईम एह् होंदा हा कि भाई चलो आया गेआ रिश्तेदारी च चाह्ना बड़ा हा प्यार बड़ा हा हैं इक्क दूऐ आया भाई आई गेआ कोई अज्ज जा भई अज्ज निं जाना अज्ज निं जाना अज्ज रौह्ना कल्ल रौह्ना दो दिन रौह्ना त्रै दिन रौह्ना नां जी अजकल्ल दे बच्चे हूं आ यरा तूं जा यरा में निं रेही सकदा भई में मिगी तेरी जरूरत गै निं ऐ जा भई उस्सी इन्ना बी निं हैनी आखना इक बारी भई हां भई तू आया ऐं तू रौह् साढ़े कोल जां रौह्ना तू नेईं हैं अजकल्ल मां प्यो दी कोई कोई इज्जत निं करदा कोई रिस्पैक्ट निं उं'दी करदा बच्चें दी बच्चे ऐसे न कि कि ना एह् उस्सी पता कि मेरी मां ना मेरी पता प्या प्यो ऐ एह् ना में पता उस्सी एह् भ्राऽ ऐ एह् भैन ऐ हैं जिसी बी जेह्दे कन्नै में बोलना बदतमीजी करियै बोलना एह् सब फोन दा प्रभाव ऐ फोन जिन्ने चिर रेही गे एह् फोन फोन गै बच्चें गी खराब करा दा साढ़े साढ़ा जेह्ड़ा टैम हा उसलै संस्कार बड़े हे बच्चें दे हां जी कुसै कन्नै बोले रामसत्त कीती आओ जी जी जी करियै बलाना अजकल्ल बच्चे जिन्ने बी हैन ओह् तू तू करियै बुलांदे यू यू करियै बलांदे ऐं केह् अजकल्ल रिस्पैक्ट केह् करनी बच्चे ने जिन्ने बी बच्चे हैन अजकल्ल दा कल्चर जेह्ड़ा बड़ा इ'यां मतलब बड़ा इ'यां बदतमीज जेहा कल्चर होई गेदा ऐ